ضلع حیدر آباد میں جگہ جگہ صحت کے لیے اچھے سنٹر کھل رہے ہیں ہلتھ سنٹر کھل رہے ہیں اور وہ ہلتھ سنٹر والے بہت غریبوں کا مفت میں علاج بھی کرتے ہیں اور جس کسی کو بھی کچھ بھی کچھ بھی مصیبت رہو وہ مصیبت رہو وہ بہت کوشش کرکے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بہت سارا بہت سارے دیکھ بھال کرتے ہیں اور زیادہ تر یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپیٹلوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مفت میں علاج مفت میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے جیسے غریبوں کو بھی امیروں کو بھی ہر جنوں کو مفت میں علاج کے ساتھ مُفت میں کھانا بھی ملتا ہے اور مفت میں دوائیاں بھی دی جاتی ہے اور اُن کے صحت کے واسطے دعا بھی کرتے ہیں